नेत आनो नांबावाखैसो हेल' ए आङो बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय हरदों आंनि मुंआ जेनथखा बसुमथारि नों दन्दि हाजवारि ना ए आङो बे नोंसोरनि महिलाफोरनाव महिलाफोरनि सोमोन्दै एसे सोंहरदोंमोन महिलानि सेक्रेटारि प्रेसिदेन्ट फोर थाया होनबा बेफोरनि सोमोन्दै सोंहरनाय जादों ए बिदिनो महिलाफोरनि माबाखौ जेनेबा बे नोंसोरनि रायजोआव गामियाव धोरोमनि मा मा धोरोमनि फुजिनाय जायो बाथौ फुजाफोर बाथौ मेलाफोर जायोना मा बेनि सोमोन्दै एसे सोंहरनो सोंहरनाय जादोंमोन आरो आं मा मा नियमै फालियो बेफोरखौ बुंहरदो

औ औ औ अ ओं ओं ओं बिदिबा नोंनिफ्राय गोबां खोनानो मोनबाय आङो दा फिन्नाय हरनायखौ बड'लेण्ड रादाबाव सेबखांनानै होनाय जासिगोन दे बिदिब्ला दोनदो